शर्त जे बाक में सुधारण जी जाम ज़रूरत आहे बुनियादी ऐं मशीननि में ध्यानु हुजण जी वधीक ज़रूरत आहे छाकाणि त अॼ जे दौर में केॾी तकनीकी अज्ञानी अची वई आहे त असांखे उन्हनि मशीननि जी जाम ज़रूरत आहे हिन ज़रूरत खे पुरो करण जे लाइ असांजे इलाइक़े में एॾी सुठी आर्थिक व्यवस्ता कोन आहे इन ई इन ई करे असांजे इलाइक़े में सिहत जो विभाग पुठियां रहिजी वियो आहे